बढती और विविध आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश में शिक्षा प्रणाली में काफ़ी बदलाव किए गए हैं शिक्षा प्रणाली में बदलाव जैसे कि अ विद्यालयों की सँख्या में काफ़ी वृद्धि की गई है जगह जगह पर नए विद्यालयों का निर्माण किया गया है और जो पुराने विद्यालय थे जो काफी समय से बने हुए थे उन विद्यालयों को काफ़ी विकसित किया गया है जैसे वहाँ के अ खेलने के मैदान को बढ़ाया गया है कक्षाओं में दोबारा नया डैन्टिंग पैन्टिंग की गई है जिस से थोड़े देखने में अच्छे लगे और बच्चे एडमिशन्स भी लें और वहाँ के जो अ सरकारी विद्यालय होते हैं उनमें खाने की अच्छी सुविधाएँ दी गई हैं बच्चों को और उसके साथ साथ अ उनकी वहाँ फीस भी नहीं लगती है और अ स्कूल में जो टीचर्स रखे जाते हैं वो काफ़ी जाँच परख के रखे जाते हैं उनका टैस्ट लिया जाता है पहले की अ शिक्षक नौकरी के लिए अ अच्छे से मतलब उनको आता है या नहीं उसके बाद ही उनको नौकरी दी जाती है क्योंकी अगर वो खुद अच्छे से पढ़े लिखे होंगे तो आने वाले बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा लिखा पाएँगे उनको भी अच्छा ज्ञान दे पाएँगे इसलिए अब विद्यालयों में काफ़ी तरक्की की गई है नए नए विद्यालय भी बनाए गए हैं और उसके साथ साथ अ विद्यालयों में अ गार्डन्स भी बनाए गए हैं बच्चों को कई एक्टिविटीज़ भी वहाँ कराई जाती हैं जिससे बच्चे थोड़े एक्टिव रहें और बच्चों को खेल कूद भी कराया जाता है वहीं पर उनको नई नई कलाएं सिखाई जाती हैं जैसे कि नृत्य हुआ और गाना गाना हुआ और काफ़ी सारे खेल हुए ये सब बच्चों को आजकल स्कूल में ही इन सब की शिक्षा दी जाती है इस प्रकार हमारे मध्य प्रदेश में शिक्षा प्रणाली में काफ़ी बदलाव किए गए हैं इस प्रकार काफी अ बच्चों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और बच्चे काफी होशियार भी हो रहे हैं